हां जी गल्ल एह् ऐ कि घराट जेह्ड़ा होंदा पैह्लैं असें उसी इक जगह दिक्खना होंदी कि इत्थैं पानियै दा नाला जा दा इस नाले चा पानी इत्थैं घराटे औंदा जां नेईं औंदा पैह्लै ओह्दा सर्वे करना होंदा ओह्दा सर्वे करियै फ्ही उत्थैं दिक्खना उस घराट दा जगह बनाना होंदी प्लैंथ भरना होंदा नोह्ड़ा प्लैंथ भरियै उसी फ्ही कंधां चाढ़ना होन्दियां कंधां चाढ़ियै उप्पर फ्ही नोह्ड़ी छत बनाना होंदी उसी बरगे पाना होंदे गंड पाना होंदे बीख लांदे फ्ही उसी अस केह् करने इक थल्लै खाई होंदी लोह्की नेही दित्ती दी उसी खाई देनी इक नाल घड़ने पौंदी नाल आखदे उसी लोक ओह् नाली गी बी त्रम्बने पौंदा सुराख करने पोंदे उसी उप्परा दा दे खल्ल तगर नाली बनाने पौंदी पूरी पाइप बनाने पौंदी पाइप बनाइयै उसी नेआनी लांदे सब्बला लांदे हां सब्बला सुब्बला लांदे तनिया लांदे एह् गल्ल ऐ ओह् फ्ही बड़ी त्यार करनी अग्गोआं उप्परा ओह् खुल्ली होंदी ऐ थल्ला ओह् त्रै उंगली रक्खी होंदी ऐ जेह्दे कन्नै पानी दा मुहार उप्परा सुट्टो पानी लाओ ओह् मुहार बड़ा तेज होंदा फ्ही उसी इक थल्ले दा गल्ड लाया जंदा ओह् लकड़ी दा होंदा ओह् अज्जकल लोहे दे चले दे लेकिन लकड़ी दा बनांदे उसी पक्खे लांदे लोक घड़ियै उनें पक्खें गी ओह् नाली दा पानी जेह्ड़ा ओह् लाए ओह् पक्खें गी बजदा उसलै पक्खें दी ताकत कन्नै ओह् घराट फिरदा ऐ पक्खा लांदे उसी ते घराट पानी बजदा जिसलै ते उप्परा फिरना शुरू होई जंदा उसदे उप्पर फ्ही इक इक लोहे दी लोहे दी काठी दी इक डल्ल रखदे डल्ले बिच्च दाने पांदे मक्कां पाइयां मक्कां पाइयै ते उसदे बिच्च इक इक दाना जेह्ड़ा घराटे बिच्च जंदा उसदा पेयोंदा ऐ आट्टा फ्ही ओह् आटा शैल होंदा फर्स्ट क्लास बनदा ऐ टोडा पकाओ फुल्का पकाओ जो मर्जी उसदा करो ते इसी घराटे गी बड़े कम्म कि के इसी इक ठुर्की होंदी इक डोल्ली होंदी ओह् लाना पौंदी ओह्दे कन्नै ठक ठक ठक दी आवाज औंदी ओह्दे कन्नै दाने जेह्ड़े भुञां किरदे रौंह्नदे न घराट जेह्ड़े बड़ा अच्छा सिस्टम ऐ जिम्मेदार लोकां दा एह् जिम्मेदार लोक जेह्ड़े पराने अज्जकल ते नमें माडर्न जमाना आई दा माडर्न जमाने च अज्जकल चक्कियां चुक्कियां ला दे मशीनां लांदे लोक लेकिन खासकर पैह्लैं लोक घराटा दा आटा खंदे होंदे हे ते घराट दे जेह्ड़े न एह् चलदा होंदा ते अज्जकल बी ऐ घराट अजें खत्म कोई ते नि होएया ऐ चला दे लोक अस लोक जेह्ड़े प्ह्यड़ी लाके च एरिये च जेह्ड़े ज्यादा घराट गै चलदे न मगर मशीनां बड़ियां घट्ट होन्दियां के बिजली नि होंदी इस पास्सेै ते घराट गै चलदे घराट गै रौंह्नदे लाओ जी